जेह्ड़े अस गोड्डी आस्तै औजार इस्तेमाल करने आं उं'दे अस उं'दे च जि'यां बोह्ल्ली आई गेई रम्बी आई गेई और गैंथी आई गेई जेह्ड़ी बोह्ल्ली हुंदी उसी अस मित्ती पुट्टने आस्तै यूज़ करने आं और जेह्ड़ी रम्बी ऐ जेल्लै थोह्ड़ी थोह्ड़ी मित्ती पुट्टी दी हुंदी फ्ही अस रम्बी कन्नै गोड्डी करने आं उत्थै गोड्डी करियै शैल पुल्ली जगह् करने ओहदे बाद आई गेई गैंथी गैंथी कन्नै अस जेहड़ियां कोई चीज लानी ओह् बन्नियां बनान्ने जां चीज लानी होऐ ओह्दे वास्तै अस बन्नियां बनाइयै ओह् लान्ने होन्ने